बस बढ़िया तुस दस्सो आं जी दस्सो केह् पुच्छना अच्छा कठुआ आइयै दिक्खो बड़ा किश बनी गेदा बायोटैक पार्क बनी गेदा गोआटी सिटी एमएलए बनाई दियां ओह् एक्सप्रेस वे दा बी कम्म लग्गे दा ओह् ते बड़ा बधिया बने दा ते लोकें आदत होई गेदी कम्पलेन करने दी ते साढ़ी सरकार नै बड़ा शैल कम्म कीता हा ओह् लोक तां कम्पलेन करा दे इसलै साढ़ी गौरमेंट निं आई यूटी दी गौरमेंट निं इसलै कोई एमएलए निं ऐ पॉवर च ते साढ़ी सरकार होंदी शैल कम्म होना हा साढ़े सारे पैसे लग्गे दे साढ़े कश सारा रिकॉर्ड पेदा ते ओह् साढ़े आओ दफ्तर दिक्खी लैओ कुसलै भांऐं शामीं बेल्लै आओ ते एह् साढ़ा ठीक ऐ जी